میرے میرے بنائے ہوئے كپڑوں سے بہت ہی لوگوں كو خوشی حاصل ہوتی ہے كیونكہ میرے ڈیزائن جو ہیں بہت ہی الگ قسم كے ہوتے ہیں اور بہت ہی رنگ جو ہیں اس كے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور اس میں جو سلائی میں اگر كرتی ہوں تو بہت اچھے سے ڈیزائنوں كے ساتھ بناتی ہوں تو مجھے لگتا ہے كہ وہ چیز لوگوں كو بہت پسند آتی ہے اور جب میں اپنا اپنے ہاتھ سے بنا كر كسی كو تحفے میں پیش كرتی ہوں وہ كپڑا كوئی سوٹ كپڑا كرتہ تو لوگ اس كو جو ہے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں وہ كہتے ہیں ایسا تحفہ ہمیں كوئی اور نہیں دے سكتا